ہمارے علاقے میں کئی سارے قدرتی وسائل ہیں جن کا استعمال کاروباری سرگرمیوں کے لیے ہوتا ہے جیسے ہمارے علاقے میں ںدیاں بھی ہیں اور تالاب بھی جن کا استعمال مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہوتا ہے اور مچھلیوں کے کاروباری ان تالابوں اور ندیوں کے ذریعے بہت سارا پیسہ کماتے ہیں ہمارے علاقے میں بہت سارے باغات موجود ہیں جن میں کئی سارے پھل لگتے ہیں پھلوں کے کاروباری ان باغات کے ذریعے اپنا اچھا کاروبار کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں بہت سارے کھیت موجود ہیں جن پر بہت ساری کھیتی کی جاتی ہے اور کسان ان کھیتوں کی مدد سے بہت سارے پیسے کما رہے ہیں